आहो अगर मिगी मौका थ्होग कुतै जाने दा ते में इ'यै चाह्न्नी कि में बृन्दाबन जां ते उद्धर घुम्मां फिरां ते उद्धर दे शैल नजारे दिक्खां क्योंकि मेरे घरै आह्ले गेदे हे अ'ल्ली पिछले साल ते ओह् घुम्मी आए द उद्धर ते ओह् आखदे बड़ी गै प्यारी जगह ऐ उद्धर न्हाने दे बी बड़े शैल शैल स्थान न उत्थै न्हाने दे ते कन्नै कृष्ण भगवान दी जन्म भूमि ऐ उत्थै बड़ी गै शैल ऐ बड़ी गै शैल हां पूरी दुनिया पूरे अलग अलग देशें दे उद्धर ओह् बी लोक आंदे उद्धर दिक्खने'ई कृष्ण भगवान दे उद्धर ते मेरा बी इ'यै मानना ऐ कि मिगी अगर मौका थ्होऐ जाने दा ते में बृन्दाबन जा्ं ते उद्धर बड़े गै शैल शैल नजारे दिक्खां मतलब जिद्धर कृष्ण भगवान दा जन्म होए दा इस धरती उप्पर जिस जमीन उप्पर ते उद्धर में जां घुम्मन फिरां शैल मंदर अलग अलग प्रकार दे मंदर दिक्खां उद्धर प्रेम मंदर बगैरा होर बी बड़े बड़े प्रकार दे मंदर न उद्धर नदियां बी बड़ियां बड़ियां शैल नदियां न उद्धर न्हां जाइयै शैल न्हाने कन्नै नदियें च बंदा पवित्तर होंदा शैल ते उद्धर गंगा बगैरा जमुना बगैरा गोदावरी बगैरा एह् सारी नदियां न उस साईड ते मेरा इ'यै मन्नना ऐ कि में कुतै जां ते में बृन्दाबन जां ते कन्नै उद्धर शैल घुम्मी फिरियै आं ते कन्ने उद्धर में एह् बी सुनेआ कि इक अंगरेजें दा मंदर ऐ उद्धर ते अंगरेज औंदे उद्धर अंगरेज बी शैल डांस करदे मतलब कि एह् बी ऐ कि उद्धर दे इंडिया दे लोक गै नीं बाह्र दे लंदन बगैरा दे बाह्र दे लोक अंगरेज बगैरा बी ओह् हैन ओह् बी एह् ऐ कि राधे कृष्ण उ'नेंगी मनदे न ते ओह् बी इद्धर अपने मंदर च ओह् बी शैल पूजा बगैरा करदे श्री कृष्ण दी ते एह् कुश में दिक्खना चाह्न्नी आं ते बस मेरा इ'यै मन्नना कि में इक बारी बृन्दाबन दर्शन करियै आं बस